जीअं पहिरें ज़माने में माण्हूं खूअं मां पाणी कढंदा हुया त ओॾीमहिल लाइटियूं मोटरू त हूंदियूं न हुइयूं त उहे हिकु रसीअ सहारे बाल्टी बधी करे हुन पहिरां बाल्टी खे खूअं में फ़िटी कंदा हुया ऐं जॾहिं बाल्टी सॼी खूअं जे अंदरि ॾुबजी वञे हुनखे रसीअ सां छिकंदा हुया हिनमें ॾाढी महिनतु लॻंदी हुई ऐं माण्हुनि खे रोज करिणो पवंदो हुयो ऐं माण्हू खे तकलीफ़ बि जाम थींदियूं जीअं हथनि में सूरु थियण ऐं जाम कुझु हुनखां पोइ जॾहिं मोटरू आयूं ते कमु ॾाढो आसानु थी वियो माण्हू हाणे ख़ाली हिकु बटण दबाए मोटर चालू करे खूअं मां पाणी कढी सघंदा आहिनि भले हो पाणी केतिरो ई हेठि हुजे ऐं केतिरो ई पाणी कढिणो हुजे हाणे मिंटनि में निकिरी ईदो आहे